हमर यहाँ पूर्णियामे खेती जे होइ छै सबसँ ज्यादा हरदा साइड आलूके खेती होइ छै मखानाके खेती होइ छै यहाँ पूर्णियामे आओर मकइके खेती होइ छै आओर सब्जी आओरके खेती भी हरदामे बहुत ज्यादा होइ छै आओर हमर एन्ने मकइ आओरके खेती जे होइ छै ई बार मकइके खेती बहुत बढ़िआँ भेल छै आओर गेहूँके खेती भी किछु किछु होइ छै मगर गेहूँमे ओतना मार्जिंग नहि बुझाबै छै हमरा सबके गेहूँमे कुछ कम इनकम होइ छै मकइमे बहुत ज्यादा इनकम होइ छै आओर आलूमे भी ई बार इनकम किछु ज्यादा होइ छलै आओर मखाना तऽ ई बार मखानामे तऽ ई बार बढ़िआँ ई छै रेट आएल छै मखानामे अगिला बार तऽ लगेले रहिए मगर घाटा लागि गेलै मखानामे मगर ई बार तऽ रेट बढ़िआँ छै ई बार लागै छै कुछ होतै मखानामे मखानाके खेती ई बार तऽ ढेर करलिए हँ आओर मकइ भी ई बार लगेलिए ढेर मगर ई बार मकइ बढ़िआँ उपज भेल छै आओर यहाँ मछलीके फैक्ट्री स्टीलके फैक्ट्री छै यहाँ आओर जूटके फैक्ट्री भी छै